जी हाँ भारतीय फिल्मों और संगीत के बारे में हम एक बहुत ऊपर की सोच रखते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं हम जिस तरह की फ़िल्म और सीरीज़ देखते हैं उसमें हमारे पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस पसंदीदा एक्टर हैं सनी देओल और पसंदीदा एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी क्यों क्योंकि सनी देओल एक भारतीय हिंदी सिनेमा के एक्टर हैं जो कि बहुत ही फ़ेमस हैं सनी देओल की जो भी फिल्में हैं वह सभी हमारे भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आधारित हैं और सनी देवल और हेमा मालिनी की सभी फ़िल्म और सीरीज़ से हमें देखने के बाद किसी न किसी तरीके का अच्छा विचार मिलता है और उसमें कुछ अच्छा दिखाया जाता है जिसके देखने के बाद हमें हमारे जीवन में प्रयोगात्मक शैली का वर्णन मिलता है हमारे पसंदीदा एक्टर सनी देओल ही रहे हैं और वर्तमान में भी वही हैं हमें फ़िल्मी गाने सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है हमारे पसंदीदा गायक जब भी फिल्मी गानों के बारे में गाय गायन शैली करते हैं तो हमें उनके गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब भी वह गायक गाना गाते हैं तो उसमें हमारी संस्कृति की झलक और किसी न किसी विशेष रूप में एक विशिष्ट शैली का वर्णन मिलता है जिससे हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छा महसूस होता है